विज्ञान ऐं टैक्नोलॉजीअ जे करे यातायात में ॾाढी सुविधाऊं थियणु लॻी आहिनि असां घर वेठे ई टिकटूं बुक कराए वठंदा आहियूं मोबाइल में ई जेॾाहुं केॾाहुं वञिणो हूंदो आहे त अठ ॾह ॾींहं पहिरों रिजर्वेशन कराए वठंदा आहियूं ऐं असांखे प्लस पंहिंजो सामान खणी करे ट्रेन में वञी वेहणो पवंदो आहे असांजा पैसा बि उनी उन ॾेई वठंदा आहियूं ॾेई वठंदा आहियूं जॾहिं अगरि वापसी करिणी हूंदी आहे त वापसीअ में असांखे टिकट जा पैसा बि अधु पैसा वापसि मिलंदा आहिनि ईअं ॾाढी सुविधाऊं थी वियूं आहिनि ऐं जीअं हाणे हवाई जहाज जी टिकट बि कंदा आहियूं उन में ईअं आहे कि असां जीअं ऑफर वॉफर मिली वेंदो आहे टिकटूं कराए वठंदा आहियूं ऐं जीअं ॿिए शहर बस वस ते वञिणो हूंदो आहे त उन में बि अॼुकल्ह हिकदमि लेट सीट हिकदमि बढ़िया सीट बि मिलंदी आहे कि माण्हू आराम वाराम करे वञे ऐं अहिड़ी सुविधाऊं आहिनि कि बसयुनि में वा वॉशरूम बा बाथरूम जी बि सुविधा सनानकोठीअ जी बि सुविधा ईअं सभु बि असांखे मिली वियूं आहिनि त इन करे असांखे ॾाढो टैक्नोलॉजीअ जे करे ॾाढी सुविधाऊं मिलणु लगियूं आहिनि त इंसानु जेको बि इंसानु अचवञ में परेशान नथो थिए पियो